हमरा पास पहिले हमरा पास पहिले फोन नोकिआके रहऽ जेकरामे कैमरा नही रहए लेकिन अभीके समय हमरा पास स्मार्ट फोन छै जेकरामे बेहतरीन कैमराके फीचर छै बहुत बेहतर एकरामे स्पेस छै बहुत बहुत ही जादा टेक्नोलॉजीमे अच्छा अच्छा पुरान फोनसँ हमर नया फोन आओर अभीके फोनमे बहत तरीकेँकेँ फीचर छै जेकरामे जे पहिलेके फोनमे नहि देल जाए रहए एहि ला अभी स्मार्ट फोन हमरा पहिलेके फोनसँ बेहतर लगै छै पहिले सिर्फ हम केकरो फोन कर सकै रहियै मैसेज नही भेज सकै रहियै लेकिन अभी हम कइ तरीकेके ऍप यूज़ कर सकै छियै अपन स्मार्टफोनमे बहुत तरीकेके जैसेकी ककरो हम वीडियो कॉल कर सकै छियै बात कर सकै छियै व्हाट्सप्प चलाए सकै छियै इन्स्टाग्राम चलाए सकै छियै कइ तरीकेके ऍप ऐसा ऐसा छै जे चला सकै छियै शॉपिंगके ऍप चलाए सकै छियै लेकिन पहलेके पहले फोन सिंपल फोन चलय रहै एहि कारण ओकरामे इस तरीकेके ऍप नही डाउनलोड हो रहलै लेकिन अभीके फोनमे हर तरीकेके ऍप डाउनलोड होइ छै आओर पहिलेके फोन से अभीके फोन जादा बेहतर आएल छै